हमारे समुदाय में जो खेल खेलने का जो महत्व है उसमें जो ग्रामीण लोग हैं उनकी राय है कि बिल्कुल जो खेल है वो खेलने चाहिए उससे क्या है मने मनुष्य का शरीर है वो सही रहता है स्वास्थ्य भी सही रहता है और ये मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन भी है इसलिए ग्रामीण लोगों को वो की भी राय उसमें अच्छी ही है वो भी मानते हैं कि समय पर खेल कूद सब कुछ करना चाहिए और वो लोग भी खेलते हैं नियमित रूप से तो इसलिए उनकी भी उनकी भी राय की समुदाय में खेल खेलने पर भी महत्व दिया जाता है